नमस्ते सर बताइए हाँ हाँ ये मेरा रेस्टोरेंट है और हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई वनाई जाती है खाने पीने की जो चाहिए सर आपको वैसे तो सारा फास्ट फूड भी मिलता है जो भी आप ऑर्डर करेंगे वो सारा मिल जाएगा समय से आपको हाँ ये तो हमारे यहाँ की फेवरेट है सर यहाँ पे आलू पालक की सब्जी फेवरेट है काफ़ी और जो है वो सब ये सब फेवरेट मटर पनीर की सब्जी काफ़ी चर्चित है यहाँ पे मेरे यहाँ की हाँ हाँ सर एकदम रोटी मिलती है वेज वन नाइंटी नाइन में आपको मटर पनीर की सब्जी और दो रोटी मिलेगी हाँ हाँ सर पनीर रोटी भी मिलेगी आपको आप जो भी कहिए सर आपको सारी सारी डिसेज़ यहाँ पे मिलेंगी सर कितने लोगों के लिए चाहिए दो लोगों के लिए हाँ सर मिल जाएगी हाँ सर तंदूरी रोटी भी मिल सकती है और आप जो भी बोलिए और भी जैसे नाश्ता वगैरह भी सर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है तो तुरंत मिल जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा सर क्योंकि तंदूरी रोटी तो बनी नहीं रहती उसको तुरंत बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा ये सब में समय लगता है समय देना पड़ेगा आपको उतना हाँ सर बीस रुपए की एक है चालिस रुपए की दो

हाँ तो वही भईया सर अच्छी का लगे अच्छी में वही चार होगा बट आपको सब्जी रोटी दोनों चाहिए तो फिर थोड़ा बहुत तो कम होगा ही आपका चार हो जाएगा चार रोटी में बीस रुपए कम हो जाएगा क्योंकि

सर पालक पनीर का रेट तो एक लोगों के हिसाब से वन फोर्टी नाइन का है हम्म दो प्लेट का सर वही सेम रेट हो जाएगा फिर उसी को तब देखना पड़ेगा सब कुछ कल्कुलेट करके दो लोगों का सेम रेट होगा सर कम नहीं होगा रोटी का कर कम हो जाएगा बीस रुपए बट सब्जी वगैरह में तो कुछ कम नहीं होगा होम डिलीवरी भी हो सकती है सर अगर आप आके यहाँ पे खाना भी है तो यहाँ पे भी आ सकते हैं आप होम डिलीवरी का चार्ज जो है भईया वो अलग लगेगा हाँ अलग चार्ज है उसका आपका लग अब क्या कहते हैं पचास रुपए लग जाएगा सर दूर का रहेगा तो सौ रुपए थोड़ा पास में है तो पचास रुपए में ठीक है सर थैंक